ہمارے گاؤں گھر میں بہت سارے کاروبار لوگ کرتے ہیں اور خریدتی ہوں بہت سارے جیسا کہ دوپٹہ ہوا کہیں جانا پڑا دوپٹے خرید لیے اچھے سے اوڑھ لی پھر چلے گئے گھومنے کے لیے اور کاروبار تو ایسا بہت ہے جو ہمارے حافی جی بھی بیچتے ہیں جو کہ ٹوپی خریدتی ہوں بھائی بہن چھوٹے چھوٹے بھائی بہن کے لیے کہیں جانا ہوا کہیں جلسہ وغیرہ ہوا تو وہاں پر جاتے تو یہ سب کام آتے ہیں خریدتی ہوں اور جیسا کہ کاروبار میں حافظ ظفر صاحب بھی کاروبار کرتے ہیں اور ہم سب لیتے ہیں اس سے جو کہ کلام پاک بھی ہدیہ ہو جاتی ہے اور ٹوپی وغیرہ بھی خریدتی ہوں دوپٹے وغیرہ بھی خریدتی ہوں اور بھی بہت سارے کاروبار ہے جو انسان کرتے ہیں جس سے نفع پہنچتا ہے کسی کو زیادہ کرانے کا دوکان ہو کسی کو کم ہو کسی کو اسی طرح بہت سارے کاروبار دیکھتے ہیں اور اس میں سے خریدتے بھی ہیں کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے تو کچھ لینے کے لیے اپنے گاؤں گھر میں دیکھتے ہیں کرانے کا دوکان وغیرہ سب کاروبار کرتے ہیں تو ضرورت نہیں پڑتی کہ باہر جاکر لیں ہمارے ہی گاؤں گھر میں ہے یہ سب کے کرانے کے دوکان وغیرہ سب اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں تو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنے گاؤں گھر میں ہی لے لیتے ہیں زیادہ دور نہیں جانے پڑتے تو یہ سب اور کلام پاک بھی ہدیہ ہو جاتی ہے اور بہت سارے کاروبار ہے جو دین کا بھی خدمت ہو جاتی ہے اور اپنا کاروبار میں نفع بھی پہنچتا پیسہ بھی انسان کما لیتے ہیں تو با باہر جس کو کاروبار کرنا ہو وہ گاؤں گھر میں کرتے ہیں اور جس کو نہیں کرنے کا ہوتا ہے تو باہر بھی چلا جاتا ہے ممبئی وغیرہ میں اپنا کماتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں تو پیسہ خوب کماتے ہیں اور اسی طرح گاؤں گھر میں بھی دیکھے بہت سارا کاروبار ہے تو کاروبار ہے تو اس سے نفع پہنچتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے ہمارے گاؤں گھر میں بہت سارے کاروبار ہے تو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو کچھ بھی ضرورت پڑتی ہے تو گاؤں گھر میں ہی لے لیتے ہیں تو ایسا بہت سارا کاروبار ہے جو جس سے انسان دین کا بھی خدمت کر سکتے ہیں اور محنت کر کے پیسہ بھی کما سکتے ہیں